हाँ मैं पाँच तारीख़ बोल सकता हूँ छः जनवरी दो हज़ार एक दो अप्रैल दो हज़ार तीन चार फरवरी दो हज़ार पाँच छः अगस्त दो हज़ार आठ नौ दिसम्बर दो हज़ार बारह